نل کا پانی انسانوں کی روز مرہ زندگی میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے صاف اور آسانی سے دستیاب پانی نہ صرف صحت مند زندگی کے لیے ضروری ہے بلکہ وقت اور توانائی کے بھی بچت کرتا ہے اگر مجھے نل کا صاف پانی ملتا تو مجھے پانی کی تلاش یا خریداری کی فکر نہ ہوتی میں زیادہ وقت اپنی ترقی تعلیم اور دیگر مفید سرگرمیوں میں صرف کر سکتا اس کے علاوہ صاف پانی بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے آج بھی دنیا کے کئی علاقوں میں لوگ آلودہ پانی پینے کی وجہ سے ہیضہ ٹائفائڈ ڈھائیریا اور دیگر خطرناک بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں صاف نل کا پانی ملنے سے صحت کے مسائل نمایاں طور پر کم ہو جاتے ہیں پانی کی صفائی کا معیار جگہ کے لحاظ سے مختلف ہوتا ہے کئی ترقی یافتہ ملکوں میں نل کا پانی باقاعدہ فلٹریشن اور صفائی کے عمل سے گزر کر گھروں تک پہنچتا ہے جو کہ مکمل طور پر محفوظ اور پینے کے قابل ہوتا ہے مگر کئی ترقی پذیر علاقوں میں آج بھی نل کے پانی میں آلودگی جراثیم کیمیکل اور دیگر مضر مادے پائے جاتے ہیں جس سے پہلے پانی کو ابالنا یا فلٹر کرنا ضروری ہو جاتا ہے صاف نل کے پانی کی دستیابی انسانی فلاح و بہبود معاشی ترقی تعلیم اور مجموعی معیارِ زندگی میں بے حد ضروری بہتری لا سکتی ہے